ग्रामीण राज्यमे समुदायमे अनेक प्रकारके धर्म जातिके लोक रहै छै वहाँ अनेक प्रकारके वस्त्र परिधानके बेबस्था रहै छै लोक अपना लोक अपना व्यवस्था अपना शरीरके अनुसार अपना कम्फर्टेबल होइके अनुसार कोइ भी कपड़ा पहिनै छै लोक शादीसँ पहिले लइकीसब सूट सलवार पहिनै छै जीन्स टॉप पहिनै छै आओर शादी होलाके बाद फेर लोक साड़ी सूट गहना जेवरसब पहिनै छै साड़ी शादीके बाद लोक साड़ी पहिनै छै मङ्गलसूत्र ढोलना सिन्दूर बिन्दी ईसब लगबै छै एही जगहपर लइका लोक छै तऽ लइकासब जब तकले छोट रहै छै हरेक प्रकारके कपड़ा पहिनै छै लड़का सब जीन्स टॉप पहिनै छै घरमे रहै छै तऽ धोती गन्जी ईसब पहिरलक बुजुर्ग लोक हइ ग्रामीण क्षेत्रमे त ओ लोक धोती कुर्ता पहिनै छै बुजुर्ग महिलासब भी साड़ी सूट ईसब पहिनै छै सब अपना अपना अनुसार अपना पसन्दके कपड़ा पहिनै छै